भैया नमस्कार और भैया अभी दुकान खुला है क्या हम एक बार भैया आये थे देखे तो बंद था तो फिर हम कहे चलें फिर अच्छा तो भैया अभी ये आप पहचान रहे हैं ये पैंट हाँ हाँ भैया जो जींस वही लिए थे आप दिए थे तो पहचान रहे हैं ना भैया ये कैसा कपड़ा दिये थे बताइए इतना महँगा कपड़ा था जब भी आपके पास कपड़ा नहीं था तो हमें में मत देना चाहिए भैया बताइए इतना महँगा दिए ए और बोले आप आप आप तो हमें पहचान रहे हैं ना बराबर आप ही की दुकान पर हम आते हैं ऐसा तो है नहीं की आप आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ बराबर कपड़ा आप ही के यहाँ से जाता है हर एक कपड़ा तो भैया जब बढ़ियाँनहीं था तो मत देना चाहिए आप बोले की एकदम बढ़िया है इतना महँगा भी दिए और बताइए इसका कलर देखिए और देखिए सारा ही कपड़ा सिलाई भी छोड़ रहा है तो बताइए भैया अगर ऐसी ही बात आप फ़ोन करके कपड़ा दे दिये हमें भरमा करके हम तो ले गए और भैया बताइए दो भी महीना नहीं पहने और सब कलर छोड़ दिया और सीयन देखो भैया अब अरे आप कैसे सिलवाई सिला देंगे अब नया कपड़ा हम लिए तो वो उसको फाड़ करके हम चलें फिर सिलाई करवाएँ हम ऐसा तो है नहीं जब ऐसा करना है तो हम रेडीमेड कपड़ा खरीद करके और हम दर्ज़ी के यहाँ जा करके न सिलवा लें तो जींस हमें पहनने से क्या मतलब है आप ये वापस करिए भैया ऐसा कोई बात नहीं है हम भी या तो वापस करिए या तो व दूसरा कप पैंट दीजिए हमें नहीं हम नहीं ले जाएँगे इसको आप पहले घर आप पहचान के आदमी हैं बताइए हम बराबर आते हैं आपके यहाँ और किसी को लेना रहता है तो आप ही के यहाँ हम आते हैं फिर भी अपने आद अपने आदमी के साथ ऐसा गन्दा काम कर रहे हो आप नहीं हम नहीं लेंगे आप ये ले जाइए भैया हम नहीं लेंगे और मे मेरा पैसा वापस कीजिए नहीं तो फिर हमें दूसरा कपड़ा दीजिए अरे हम कैसे जाएँ दर्ज़ी के पास सिलवाने आप सिलवा करके इसको बेच दीजिए दूसरे किसी को हम ये नहीं लेंगे पैंट बताइए इतना महँगा जींस दे दिये बताइए इतने में तो हम दो शीट कपड़ा सिलवा लेते दर्ज़ी के यहाँ नहीं हम नहीं लेंगे आप ले जाइए आप ले जाकर के सिलवाइए हम नहीं लेंगे ये अरे आप क्या बा बोल रहे थे आप वो आप बोल रहे थे ना कि हाँ इसका वारंटी है क्या ये पैंट का भी वारंटी होता है इतना महँगा भी दे दिए और फिर भी बोल रहे हैं की सिलवा लीजिए ले जा करके हम सिलवा ने जब सिलवाना था तो आपके यहाँ क्यों आते हम कपड़ा ख़रीद क नहीं सिलवा लेते हम नहीं नहीं हम नहीं चाहिए आप वापस ले जाइए इसको नहीं सिलवा कर के भेच बेच दीजिए दूसरे किसी को प पैसा आप रिटर्न कीजिए तब जब इतना महँगा दिये हैं फिर भी दो भी महीना हम नहीं पहन पाए तो अब पैसा वापस कीजिए इतने में तो हम दूसरा कपड़ा सिलवा लेते एक पैंट में बताइए इतना पैसा ले पहचान का आदमी हो करके अब कोई आएगा इतना गन्दा काम करेंगे तो कोई आपके दुकान पर आएगा कोई नहीं आएगा और को भी हम लेकर के आते थे यहाँ पर कपड़ा दिलवाने के लिए अब कोई अगर जो कोई पूछेगा कि वो पैंट जो लिए थे क्या किये तो हम क्या बताएँगे की वो ख़राब था वापस कर दिए आपका नाम गन्दा नहीं होगा आप हमारे साथ गन्दा काम कर रहे तो आपके साथ कौन व्यवहार रखेगा कौन आएगा आपके दुकान पर हम सुबह सुबह किचाइन नहीं कर रहे हैं आप अभी आप दुकान आप खोले हैं हम एक बार आए थे नहीं खुला था फिर आप खोले तो इसीलिए हम आए कि हम वो वापस करेंगे इसको नहीं तो हमें दूसरा कपड़ा दीजिए हम ये न नहीं लेंगे कपड़ा हाँ करिए वापस इसको